साढ़ी डोगरी लैंगवेज टाईम कन्नै चेंज होई गै गेदी जियां तुस लाई लैओ हर दो किलो मीटर दै बाद ना साढ़ी लैंगवेज थोह्ड़ी नेही चेंज होई जंदी दिक्खो जेह्ड़ा साढ़ी कटरा दी लैंगवेज ऐ ना जेह्ड़ी किश बी ऐ अग्गैं आई जाओ थोह्ड़ा कटरे कोला दा अग्गैं आई जाओ पारथै आई जाओ ओह् चेंज होई जानी उत्थां दा अग्गैं जाओ पैंथल उत्थमां दा अग्गैं बांसै थोह्ड़े थोह्ड़े ना अग्गैं मतलव दो दो किलो मीटर दै बाद लैंगवेज चेंज होंदी गै होंदी कि हिन्दोस्तान न बड़ी डायलैक्टां न अलग अलग डायलैक्टां बोलियां जंदियां डोगरी बी उंदे बिच्चा दा इक ऐ तेओह्दे बिच्च डोगरी बिच्च बी अलग अलग डोगरी ऐ इक टिपिकली डोगरी जिनेगी डोगरी आखने नी अस डोगरी बोलदे चूं कोआहीं गेदा हा हून एह् जेही डोगरी हून अस दिक्खो हां अस कुत्थें रौह्ने कटरा बिच्च रियासी डिस्चिक साढ़ी रौह्ने लेकिन अस एह् जेही नेईं बोलने तुस कटरे दे लोकें कन्नै बोलगे ओह् बड़ी डीपली डोगरी बोलदे न ते डोगरी ना टाईम कन्नै चेंज होई दी ऐ अज्ज दे जेह्ड़े बच्चे न ओह् डोगरी बोलने गी में जित्थें तक्कर में अपना ऐक्सपिरिंस ऐ बच्चे अज्ज कल दे ना डोगरी बोलने गी शर्म करदे न काफी जादा शर्म करदे डोगरी नी बोलदे अज्ज कल केह् करदे हिन्दी बोलदे निक्के निक्के बच्चे इंगलिश बोला दे इंगलिश मिडियम पढ़ा दे कान्बैंटस जित्थें बी पढ़दे ओह् तां उत्थें उऐ जेही इंगलिश सिक्खा दे हिन्दी सिक्खा दे लेकिन अपनी डोगरी जेह्की साढ़ी मदर टंग ऐ जेह्ड़ी साढ़ी अपनी भाशा एह् बोलने गी ओह् बड़ी शर्म करदे सारे करदे ते मतलव एह् टाईम कन्नै चेंज होआ दी गै होआ दी ते चेंज की होआ दी कि अज्ज कल लोकें कोल बड़ी सारी सुविधां न जियां बच्चा बाह्रमीं पास करदा तां ओह् सोचदा में जम्मू छोड़ियै बाह्रे गी जाना कि जे अस जम्मू दे लोग सारे डोगरे जम्मू दे लोग आंदे गै डोगरे हून जम्मू दी गै गल्ल करी लैओ जम्मू अप्पूं मतलव साढ़ा डोगरी कल्चर कुत्थमां दा स्टार्ट होंदा जम्मू कोलला दा होंदा राजा हरी सिंह जी उंदे कोला दा होंदा लेकिन चक्कर एह् ऐ कि जम्मू दे अपने लोग जेह्ड़े ओह् बी पंजाबी बोलदे जम्मू तुस जाओ कोई बी लोग ऐले नी होन जेह्ड़े डोगरी बोलगे जेह्ड़े जम्मू दे बेसिकली लोग न जम्मू दे रौह्ने आह्ले न नी उंदे कन्नै बोलगे उने पंजाबी बोलनी उनेगी डोगरी नी औंदी ऐ हां हालांके ओह् डोगरे न ते मेरे जेह्ड़े अपने उद्दर दे कोई बी रलेटिव न साढ़े कजन न ते ओह् मिगी अप्पूं आखदे जार डोगरी नी बोला कर डोगरी नी बोल्ला कर एह् अजीव लगती है मतलव एह् अटच्छी नी लगदी ऐ अजीव लगदी अजीव भाशा ऐ लेकिन ऐसा कुश नी ऐ डोगरी बड़ी प्यारी जुवान ऐ मिट्ठी जवीन ऐ डोगरा इक अपना ओह् ऐ मतलव अपना गरूर ऐ अपना डोगरी लैंगवेज दा बी की के अपने जदेह्ड़े डोगरे बंद न असेंगी डोगरी बड़ी पसंद ऐ शुरु चा दा असैं बोल्ली दी गै डोगरी असैं मात्तर भाशा गै साढ़ी डोगरी ऐ जम्मे सिक्खी गै डोगरी बड्डे साढ़े अपने मम्मी स्याने सारे कन्नै डोगरी गै बोली ते असैं डोगरी बड़ी प्यारी ऐ लेकिन चक्कर केह् ऐ ना अज्ज कल दा कल्चर दी गल्ल करो साढ़े कल्चर ऐ साढ़े डोगरी गाने न डोगरी डांस ऐ डोगरी खाना लाना साढ़ा जियां साग ढोडा अम्बल राजमां दोल एहह् सारी किश डोगरी मतलव कलचर बिच्च आंदा साढ़ा जियां डोगरी सूट होई गे गोटे कनारी आह्ले डोगरी गाने होई गे मतलव साढ़े कल्चर बिच्च एह् चीजां आंदियां साढ़ा डोगरा कल्चर ऐ इक बड़ा बड्डा लेकिन अज्ज कल केह् होआ दा ओह् चेंज होआ दा जमाना माडर्न होआ दा टैकनॉलजियां बड़ियां जादा अवा दियां लोग केह् करा दे डोगगरी कलचर गी बड़ी भुल्ला दे